नमस्ते नमस्ते हाँ हाँ क्यों नहीं मिल सकता आइए आपको लखनऊ में जितनी जमीन चाहिए मिलेगी हाँ तो मिलेगा मिलेगा हाँ हाँ क्यों नहीं मिलेगा अच्छा मिलेगा जमीन बाहर मिलेगा आपको अच्छा लगेगा आपके रहने के लिए अरे वही बीस पच्चीस लाख का मिलेगा तब आजकाल की महंगाई में तो महंगा है ही है नहीं इससे सस्ती नहीं मिलेगी तब भी थोड़ा बहुत भाई कम कर दिया जाएगा कितना दिन पहले सब कुछ घर वर बन जाएगा हमारा है ना ठेकेदारों सब कुछ करवा देगा जो जो चाहिए सब कुछ देगा आपको सब मिलेंगे सब मिलेंगे वहाँ क्यों नहीं मिलेंगे घर भी प्लस्तर हो जाएगा पेंट भी हो जाएगा सारा काम हो जाएगा सब फटीचर चर सब मरम्मत वरम्मत दरवाजा खिड़की एकदम अच्छा नंबर एक का रूम बन जाएगा देखने वाले देखते ही रह जाएँगे हाँ हाँ सब कुछ अच्छा अच्छा सुविधा है सब कुछ हो जाएगा अच्छा अच्छा आप भी आप भी देखती रह जाएँगी कि हाँ घर घर है हाँ हाँ वो भी अच्छा बन जाएगा फ्रीज़ कूलर सब कुछ रखने के लिए जगह भी है सब हमारे आदमी लोग हैं सब धर्रा दे देंगे सब मजदूर लगाएँगे लगेगा तब भी बीस पच्चीस हज़ार तक तो लग ही जाएगा इससे काम तो नहीं लगेगा अच्छा ठीक है ये तो देख ही रही हो